مجھے گانے سننا بہت پسند ہے اور میں خاص طور پر نائنٹیز کے گانے سنتا ہوں جہاں پر کمار سانو اور ادت نارائن جی کے گانے ہیں الکا یاگنک کے گانے اور میرا پسندیدہ گانا میری عاشقی فلم سے ہے اور مجھے بہت چیز موسیقی میں غزلیں سننا پسند ہے اور پسندیدہ گلوکارہ کا نام میرا عائشہ بھونسلے ہے اور اس طرح میں گانے سنتا ہوں اور مجھے بہت پسند ہے گانے سننا اور موسیقی سننا بہت پسند کرتا ہوں میں گانے سننا مجھے میری عاشقی فلم کا گانا بہت پسند آتا ہے اسی لئے میں وہ بار بار سنتا ہوں اور میرے دوستوں بھی کو سناتا ہوں اور اس سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور مزید مجھے بہت اچھا لگتا ہے